मूंखे उड़ण जो शौक़ु आहे जीअं त स्वेटर पर्स टोपियूं मोजा अलॻि अलॻि तरह जा ऐं अॻिते हली मां उन जो दुकानु खोलणु चाहींदी आहियां जंहिंजे लाइ मां हुनजी प्रैक्टिस करण लाइ क्लास जॉइन कयो आहे ऐं चङी कोशिशि करे रही आहियां